हलो पुट चिराग मां मासी जे घर वयी हुअसि उतां मोटंदे वक़्ति ऑटो वारे खे पैसा ॾियण महिल शायद मुंहिंजो आधार कार्ड उते किरी वयो आहे हाणे मूंखे कुझु सरकारी कम कराइणो आहे इन जे लाइ मूंखे आधार कार्ड जी डिजीटल कॉपी डाउनलोड करण जी ज़रूरत आहे हाणे मूंखे ॿुधाए त आधार कार्ड जी डिजीटल कॉपी डाउनलोड करण लाइ मां छा कयां इन लाइ कहिड़ा कहिड़ा क़ाॻर खपंदा ऐं ही किथे किथे ॾियणा पवंदा जीअं ही मूंखे जल्दी